हेलौ

आंनि गाइखेरालाय मानो माबा जानो आंथ' बेखौनो मोजाङै मोजां हरदोंना थ' दै लगायाना गाइखेरा मा गाइखेराव मालाबाबो दै लगायफेरा आंथ' गाइखेराव जेबो होफेरा जेरै माबायो बिदिनो सेरनानै दैबो लगायनाय जाफेरा बिदिनो हरो आं लगाया बेबादि बेबादि लगायफेरा मानो बाइया जाखो माथो सामफ्रामबो लांफैयो आंथ' गाइखेराव बेबादि होनानै फानफेराखै मालाबाबो ओहो बिदि नङा ओहो बिदि नङा बिदि नङा आं बेबादि होफेरा नोंस्राबा नोंस्राबा न'आव माबादि फुदुङो माबादि जोथोन लायो आंथ' आं नोंस्राबा न'आव फुदुंनायफ्रा जागोन ना जाया आंथ' आंनि लांनायाथ' बेबादि जाफेराखै मानो कम सामफ्रामबो कम्लेन जानांगौ आंनो सामफ्रामबो फानहरगासिनो आंथ' बि बेफोरबादि हरफेरा बाइयाबा बाइया था आंहा दस्रानो हरगोन आंथ' मोजाङैनो हरगासिनो दंना आं मालायफ्राथ' जेबो होना नोंहासो बिदि होनदों नङा आं बेबादि खालामफेराखै आं समानैनो हरो ना बयनोबो ओहो लांफैयाबा लांफैया दोनदो आंथ' गाइखेरखौ गावहोन